हलो हा कॉन्ट्रैकटर साहिबु हा साहिबु मूंखे थोरो कोटेशन ॿुधाईंदो थोरो घरु ठाहिराइणो आहे उहो वन प्लस वन मथे आर सी सी हुजे क़रीबनि हज़ार स्कवेर फुट में लॻभॻि घणो ख़र्चु ईंदो भाउ एरिया छाहे उहो जॻह पंहिंजी पेई आहे प्लोट आहे पंहिंजो पर हुनते कंस्ट्रकसन कराइणी आहे वन प्लस वन हुनजो तव्हां ख़र्चु ॿुधाए सघंदुव घणो ख़र्चु ईंदो अंदाज़ो हा टेरिस टेरिस टेरिस हुजे ऐं थोरो बालकनी में गाडनि टाइप ठहियल हुजे सुठे नमूने ऐं अंदरि जेका अॼुकल्ह मार्बोलाइट टाईल्स वग़ैरह लॻे थी पेई उहो हुजे माना अॼु ज़माने जी हुजे मतिलबु सॼो कमु एरिया मुंहिंजी अथव प्लॉट जी क़रीबनि हज़ार स्कवेर फुट मुंहिंजो प्लॉट पियो आहे त हुन ते कंस्ट्रकशन कराइणी आहे उहो घणो ख़र्चु ईंदो अंदाज़ो कुझु ॿुधाए सघंदुव साहिबु भाउ हाणे गाॾी बीहंदी पंहिंजी ॿियो कुझु त नाहे हिकु ॿ टे ॿ टे ॿ टे ॿ हा ॿ खनि टू विलर्स आहिनि हिकु कार आहे होतिरी बीहंदी बाक़ी हाणे अंदरि त सॼो जेको हुन हॉल हुजे रूम हुजनि ऐं मथे जी टेरीस जेका आहे हुते थोरो गाडनि टाइप हुजे अंदरि ॿ खनि टे रूम हुजनि ॾिसो घणो ख़र्चु ईंदो समुझायो थोरो हा

हा हा हले न ठीकु आहे न साहिबु हा हा हा त इअं घणो ख़र्चु ख़र्चु घणो स्कवेर फुट जो इअं कुझु आहे कीन कीअं लंपसम ॿुधाईंदुव छा ॿुधाईंदुव अच्छा भाउ जे कॾहिं मां मटीरियल तव्हांखे पंहिंजो वठी ॾियां ख़ाली तव्हां लेबर ते कमु करींदुव त इअं थींदो छा मां मटीरियल पंहिंजो वठी ॾियांव तव्हांखे टाईल्सूं पाईप नलका हुनखां पोइ जेको बि सामानु तव्हांखे लॻे

हा हा त हाणे तव्हां माना इयं लंपसम कमु कंदुव माना हीअं हाणे कुझु स्कवेर फुट जो हिसाबु नाहे लंपसम कमु आहे इअं अच्छा

ठीकु आहे साहिबु तव्हां पंहिंजो कोटेशन ठाहे मोकिलियो मां थोरो हिकु बिन्हिनि सां इन्क्वारी कयां पोइ मां तव्हां खां बिन्हीं टिन्हीं ॾींहंनि खां पोइ हालचाल ॿुधाएव थो छा आहे ॾिसो ॿियो ख़र्चु थी थो वञे त हाणे किथा न किथा थोरी इन्क्वारी बि करे तव्हां भले पंहिंजो कोटेशन ठाहे करे मूंखे ईमेल करे छॾियो त मां ॿियनि हंदा बि रेट कढाया जेको वाजिबी हूंदो त पोइ कयूं था पिया ॾिसूं था हा ठीकु आहे ठीकु आहे साहिबु थैंक्यू साहिबु ओ के